اتر پردیش میں مشہور کے میوزک فیسٹیول منعقد ہونے والے بہت سارے ڈانس اس طرح سے ہیں الگ الگ مواقع پر الگ الگ ڈانسں کئے جاتے ہیں جیسے کتھکلی ہو گیا اس طرح سے نیو ایئر پر لوگ ڈانس کرتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے لوگ الگ الگ مواقع پر ڈانس کرتے ہیں کوئی فصل اگتا ہے پھر اس کو کاٹے جانے پر وہاں بھی وہاں پر بھی اس طرح سے ڈانس کیا جاتا ہے اور سب کو اسی طرح سے طرح طرح کے اتر پردیش میں ڈانس کیے جاتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے سے منورنجن ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھ کر فخر حاصل کرتے ہیں